हैलो साई मां हिकु हैडफ़ोन ऑडर कयो हो जो डुप्लीकेट हैडफ़ोन मूं वटि आयो आहे ऐं मां कोन थी चवां की मूंखे इहो खपे त तव्हां महिरबानी करे इहो मुंहिंजो ऑडर ख़ारिजु कयो त वॾी तव्हांजी महिरबानी थींदी